मां हमेशह घुमणु घुमणु पंहिंजे परिवार वारनि सां गॾु ई पसंद कंदी आहियां छोजो उन्हनि सां गॾु असांजा वीचार मिलियलु हूंदा आहिनि जेतिरो मज़ो मूंखे पंहिंजे ॿारनि ऐं पंहिंजे मुड़ुस सां गॾु या पंहिंजे भाउ भाजाई ॾेरु ॾेराणी हिननि सां गॾु घुमण में ईंदो आहे शायदि ॿियनि माण्हुनि सां मां एतिरो मज़ो न करे सघंदी आहियां ऐं इन्हनि सां गॾु असां उन्हनि ई जॻहियुनि ते वेंदा आहियूं छो त असांजो सभिनी जूं रूचियूं साॻियूं आहिनि असां हिकु ॿिए सां बिल्कुलु एडजस्ट करे वठंदा आहियूं की हिते न हिते हलिणो आहे हाणे असां थकजी पिया आहियूं त न वञिणो आहे कोई ज़ोरु ज़बरदस्ती न हूंदी आहे जंहिंजो मनु आहे उहो ओतिरो घुमो वरी अची करे पंहिंजे होटल में या पंहिंजे कमरे में अची करे वेही रहो जंहिंखे पसंदि आहे उहा शइ घुरायो उहा शइ खाओ ऐं न पसंदि आहे त ज़रूरी कोन्हे की असांखे ओॾी किते वञिणो आहे खाइणो आहे पंहिंजे होटल में वेठा आहियूं त असांजा ॿिया परिवार जा सदस्य बि चवंदा चलो चलो असां बि वेही था रहूं काई ॻाल्हि कोन्हे ईअं न आहे कि ॿेअनि सां गॾु आहियूं त शर्मा शर्मीअ में थकल आहियूं टूटल आहियूं तॾहिं बि उन्हनि सां वञिणो आहे वणे न वणे उहे शयूं असांखे खाइणियूं आहिनि त अहिड़ी कोई ॻाल्हि कोन्हे जॾहिं की असां ॾाढो ही घुमंदा आहियूं पर कोशिशि हूंदी आ की पंहिंजे परिवार वारनि सां पंहिंजे दोस्तनि सां जिन सां असांजी पुराणी जान पहचान आहे घणो करे असां उन्हनि सां ई वञणु पसंदि कंदा आहियूं